میری سب بڑی طاقت یہ ہے کہ میں سیلف قوم کونفیڈینس ہوں جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ میں کر کے ہی رہتی ہوں جیسے کہ جو چیز میں نے ٹھان لی وہ میں کسی بھی حال میں اُسے پورا کر کے رہتی ہوں چاہے وہ کتنی بھی ہارڈ ہو میرے لیے یہ سب کے لیے لیکن میں وہ کر کے ہی مانوں گی اور میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں شورٹ ٹیمپرڈ ہوں کوئی مجھے تھوڑی سی بات غلط کہہ دے گا یا پھر میرے خلاف کہہ دے گا تو میں بہت جلدی غصّہ ہو جاتی ہوں اور اُسی بات پر میں اُسے بہت کچھ غلط غلط سُنا دیتی ہوں دو تین تھپڑ بھی مار دیتی ہوں پھر بعد مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے غصّے پر غصّے کو جو ہے نہ قابو نہیں کر پاتی اور کچھ بھی کر بیٹھتی ہوں بس خالی تو مجھے کچھ بھی اپنے بارے میں یا پھر کچھ بھی غلط سُننا جو ہے نا پسند نہیں ہے